हँ हलो हँ बोलू हँ बोलू ने हँ हमे दरजी बाजै छियै सिलाइ कतना देबै पाँच सए छओ सए लागतै अहाँ आबू ने अयबै तबे ने इसकुलके बच्चा सभके डरेस सिलेनाइ यए की कए गो बच्चा यए से बोलू कए गो बच्चा यए तीन टा कि चारि टा अहाँ सिलाइ हमे लेबै अहाँ आबू ने एतय तऽ बात भैए ने जेतै तऽ अहाँ आबू ने हम बहुत बढ़िएँसँ सियै छियै आबू हँ तऽ अढ़ाइ सए टाका लेब एगो बच्चाके सिलाइ आबू अढ़ाइ अढ़ाइ सए सभ गोटा

आबू हमरा बहुत ऑर्डर छै अयबै तऽ अहाँ जलदी आबू हमर सिलाइ तऽ हमर सिलाइ तऽ जानबे करै छियै कतेक दूरके लोक जानै छै बहुत बहुत दूरके आबै छै हमरा लोक सियाबय लेल हँ तऽ सस्ता महंगा होइ छै ने तऽ हमरा एतय एबै तऽ हमरा तऽ से कए बात कैए ने लेबै जे हँ कतना सिलाइ हेतै तऽ हमहूँ बोलि देब हँ तऽ ठीके छै आओर कोनो बच्चा सभ दोसरो ऐलियो बैलियो हेतै तऽ हमर नाम कहि देबै जे फल्लाँके बढ़िआँ कपड़ा सियै छै तऽ अयतै ठीक छै आओर की हाल छै आओर कोनो गप आओरो आओर कोइ छै बगल बगलमे हँ कहलहुँ हँ तऽ बोलू देखै छियै जे हमरा आर तऽ कोइ नहि कहै छै जे हमर कपड़ा ई खराब कए देलकै कोइ आदमी नहि कहै छै जे कोइ लए कऽ गेलै तऽ बड़ाइए हाँकै छै जे फल्लाँके बहुत बढ़िआँ कपड़ा सियै छै रखै छियै ठीक छै